मां कॾहिं ग्रुप में दौड़ा दौड़ी वारे में न निकितो आहियां न ई रनिंग क्लब में शामिलु हुओ आहे ऐं नंढे नंढे ग्रुप में कॾहिं वियो हुउसि मोमबत्ती वारो उहो थींदो हुओ जेको त केंडिल वारो उहो थींदो हुओ मार्च उन में वियो हुउसि पर अनुभव सुठो न हुओ ऐं जुड़ण हाणे न उमिरि एतिरी थी वई आहे चाहींदा त आहियूं मजबूरु आहे नथा करे सघूं पिया पर सोचंदासीं अगरि कोशिशि कंदासीं मथां कामयाबी मिली वञे